नमस्ते हाँ दुकान तो है क्या करवाना है हाँ कर लेते हैं समान तो मिल ही जाएगा क्या लगवाना है खिड़की खिड़की दरवाजा और हाँ बना तो लेते हैं ठीक है दस हजार लगेगा तो क्या कहते हैं लोहा महँगा है आज कल जानती हो महँगाई है लोहा महँगा आता है महंगी है बिजली बिल सब वगैरह सब महँगा है ना यार तो महँगा है ना दिन जानती हो लोहा महँगा है इसे ले आओ फिर उसे ईंटों वगैरह से बनाओ तब लगाओ तुम्हारा इतना दरवाजा है खिड़की है नहीं या जानती हो अब इतना तो कन तुमको तो कम ही बोल रहे हैं दो दूसरे को तो मैं ज्यादा ही महँगा लगा बता तो रहे हैं दस हजार लगेगा तभी तो बता रहे हैं पांच पाँच पाँच के तुम्हारा खिड़की हो गया और फिर क्या कहते हैं पाँच के दरवाजा हो गया खिड़की हो गया अब कितने पड़ते हम तो दूसरों को तो दस हजार बीस हजार से बीस हजार से ऊपर लेते हैं तुमको इतना कम कर दे रहे हैं फिर भी आप बोल रही हो कि इतना कर दो हाँ नहीं चलो तो थोड़ा बहुत हजार पाँच सौ डिस्काउंट कर देंगे अच्छा बताओ इतना महँगा है ने यार अब पान लोहा इतना महँगा आता है तोल के हिसाब से आता है इतना महँगा महँगा ना होता तो हम लगा देते अपने घर पे तो वो करते नहीं चलो अपने घर पर हमारे घर पर है घर से होता तो चलो छोड़ देते गरीब तो हास गरीब तो सारी दुनिया ही है गरीब वाली बात नहीं है चलो ठीक है कर देंगे कितना कर दें

नहीं चलो एक हजार कम कर दे रहे हैं चलो ठीक है अच्छा कर दे रहे हैं